हेलो कहते हैं आप कहाँ से बोल रहे हैं समस्तीपुर ज़िले से ठीक है आप क्या करते हैं हम समस्तीपुर इधर आए हैं बोलते हैं हम घूमने के लिए आए हैं हाँ हाँ नमस्ते कहते हैं से खेती में क्या सब हो रहा तो सब चीज़ ठीक है ना फ़सल ठीक है ना अच्छी ख़ासी है तो ठीक है तो बग़ल में होस्पिटल और है और तो कहते हैं रोड आड ठीक है ना मंदिर और है कि नहीं और तो इस इस पर कोई अथी नहीं होता है ना और तो चल चला है सही है ठीक है तो देख आएँगे तो देखेंगे

कहते हैं भवन तो बना है कि नहीं बना है अच्छा ख़ासा है ना ठीक है तो आएँगे तो देखबे ना करेंगे आएँगे माने और आदमी और सो साथ होएँगे तो आएँगे ठीक है तो तो आएँगे तब मुखिया से भी

ठीक है तब ठीक है ठीक है